हमरा गाँवके इसकुलके हालत अभी बहुत दिनोसँ वही स्थितिपर है जिन अच्छा ने है अच्छा करैके लेल वहाँ सुख सुविधाके जरुरत है जो नहि हो पा रहल अछि किएक कि वहाँके जमीनके भी दिक्कत है कम है वहाँ जगह एहि लेल अभी तक ओ इसकुल आठमा तक ही है ओकरा आगे बढ़ाबैके लेल लोकके ध्यान देबैके चाही सरकारके भी एहिपर ध्यान देबैके चाही इसकुलमे खेल कूदके भी व्यवस्था नहि है वहाँ भोजन तऽ बनै छै लेकिन अच्छा भोजन नहि बनाबै बनै छै एहि लेल बच्चा घरसँ खाना लैके जाइ जाइ छै आरू पढाइके भी अभी तक तऽ अच्छा सुविधा नहि है धीरे धीरे अब सुधार हो हो रहल अछि अच्छा हौते जे मतलब अच्छासँ सुधार हो जाइ सब कुछ यहि आओर डेस्क बेञ्च भी अब धीरे धीरे सभ सुधार हो रहले पहिलेसँ पहिले तऽ बहुत दयनीय स्थिति रहलै जे अब ठीक हो रहल अछि ई सबसँ थोड़ा थोड़ा सब सन्तुष्ट है लेकिन अच्छासँ सन्तुष्ट होइ लेल सरकारके एहि सबपर ध्यान देबैके हौते वहाँ यहाँके शिक्षा व्यवस्था अभी तक सुधार नहि होइले